गोंयांत आमचे ट्रेडिशनल गेम्स म्हणल्यार फुटबॉल फुटबॉल सारके फामाद आसा आमच्या गोंयांत जाय तशे लोक गेमी पळोवपाकय वता आमच्या ह्या फाट फातोर्डा स्टेडियमांत आमचे एवरी इयर आमच्या दर एक वर्सा फुटबॉल गेम्स जाता लोक जायते जोम्यांनी हांगा एकठांय जातात आनी हे गेमीक वांटो घेतात तांकां पळोवन म्हाका खूब खोस जाता आनी तांच्या बाराबर ही गेमी पळोवपाक म्हाकाय खूब मजा येता